अभी इस जैसे जो बोल रहे हैं जी जी भईया ये सब हमारा फ्रेंड फ्रेंड ने आपका नम्बर दिया था जिम का सो कुछ पूछने के लिए आपसे कि वो न्यू ऑनर में हम लोग एडमिशन लेना था जी ठीक है सर ठीक है भईया वो हो जाएगा आप उसमें आप हमको डाईट में भी कुछ फुड उड और कुछ एंटिमेंट्स बता देंगे आप क्या उसमें जी जी नहीं जी उसमें आप प्रोवाईड क्या क्या करबा देंगे आप हमें उसमें एक फीस के साथ इंक्लूड जो फीस जमा रहती है उसमें क्या क्या मिल जाएगा हमको ड्राईन्यूट्रेशन में आप बता दीजिए थोड़ा सा कुछ की डाईट में क्या खाना चाहिए सुबह ये माॅर्निंग दोपहर में जी साहब जी अच्छा जी तीन कप ठीक है सर सर और क्या क्या तो देंगे और उसमें और वो ट्रेनिंग भी मिलेगी उसमें क्या जी तू सलटा सर भैया वो आपका एड्रेस मतलब वो एड्रेस बता दीजिए तो हम आ जाते आपके पास तो वो आपको बस नम्बर ही मिला था मेरे को दोस्त से दिया था आपका हाउसिंग बोर्ड में जी जी तो वो उसमें टाइमिंग का ईशू तो नहीं रहेगा न सर प्रिया

हाँ हाँ मतलब मतलब दस बजे आ जाएंगे तो आप मिल जाएंगे आप ठीक भैया तो मैं आता हूँ आपको हाउसिंग बोर्ड में ठीक है